जय झूलेलाल ओला एजेंसी मां तव्हांखे कल्ह हिक एडवांस बुकिंग कई हुइ सूरत खां अडाजन ते फंक्शन वञण लाइ पर उहो बुकिंग मां हाणे कैंसिल थी कराइण चां हाणे मां बुकिंग मां छो थी कैंसिल करायां उहो मां तव्हांखे कारण नथी ॿुधाए सघियां ऐं हिन बुकिंग जो त मां एडवांस पेमेंट बि करे छॾियो हुयो पर हाणे मां कोई कारण सां इहो बुकिंग कैंसिल थी कराइण थी चां हीअं करे मां तव्हांखे मुंहिंजो एडवांस वापिसि करण जे लाइ थी चवा ऐं माफ़ी थी चाहियां की मां हीअ बुकिंग कैंसिल थी कया ऐं तव्हांखे इहा गुज़ारिश थी कया की मुंहिंजो एडवांस कयल जी पे जे थ्रू वापिसि करे छ्ॾियो अगरि जी पे न त मां तव्हांखे मुंहिंजो बैंक अकाउंट डिटेल्स मोकिलियाव थी हुन ते वापिसि करे छॾियो